नमस्ते मैडम हमको मुज़्ज़फ़्फ़रपुर घूमना है हमको चार चक्का चाहिए ए सी नहीं हमको मुज़्ज़फ़्फ़रपुर में अच्छे अच्छे प्रसिद्ध जगहों पर घूमना है जैसे हाँ मंदिर सब में भी घूमना है बहुत जगह जैसे मुज़्ज़फ़्फ़रपुर में प्रसिद्ध जगह सब कुछ है उस जगह सब पर भी घूमना है तो आप कितने रुपये किलोमीटर लेती हैं हाँ दिन तो लग जाएगा डिस्काउंट तो मिलेगा ही हाँ तो हमको अच्छे जगह जगह पर जाना है और घूमना है आपके गाड़ी में ए सी है तो आपका जो ड्राईवर है जो हमको पूरइ फैमली के साथ जाना है तो घुमा देगा ना ओहो तो आप हमको जैसे मुज़्ज़फ़्फ़रपुर के बाद यहाँ के बाद अलग जगह भी ट्रेवेल करना है जैसे ममुज़्ज़फ़्फ़रपुर से पटना जाना है फिर वहाँ पर भी हमको वहाँ पर भी हमको जाना है जैसे पटना के कुछ प्रसिद्ध जगह जैसे गोलघर और हनुमान मंदिर इत्यादि जगह पर घूमना है तो उसमें भी कुछ ए सी गाड़ी चाहिए और उसमें भी डिस्काउंट भाड़ा कितना होगा कितने रुपये किलोमीटेर

हमको कार चाहिए और उसके बाद फिर हमको पटना से दिल्ली जाना है हाँ तो फिर वो दिल्ली में भी कुछ जगहों पर हमको घूमना है तो उसमें भी हमको चाहिए ए सी ही गाड़ी चाहिए ओह तो ठीक है और उसके बाद फिर हमको मुंबई भी जाना है उसके बाद मुंबई में भी जाना है जेसे मुंबई में ताज महल बहुत बड़ी बड़ी जगह सब हैं उसपे भी घूम घूमना है तो उसमें भी हमको गाड़ी चाहिए और वो भी ए सी गाड़ी चाहिए डिस्काउंट इस इतना कुछ और डिस्काउंट चाहिए पैट्रोल डीजल महंगा है फिर भी डिस्काउंट कुछ तो होगा ठीक है तो हमको ठीक है तो कब आएंगे कितना बजे दस बजे आ जाइएगा